हमारे यहाँ नृत्य को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है नृत्य करने नृत्य में डान्स हमें डान्स करने वाले बहुत आगे जा रहे हें लेकिन अभी भी गाँव में नृत्य करने वालों को ना जो डान्स करती हैं लड़कियाँ या लेडीज़ हैं उन्हें नाचनेवाली बोला जाता है गलत निगाहों से देखा जाता है गन्दे शब्द बोले जाते हैं और हमारे यहाँ गाँव की लड़कियों को अभी भी डान्स करने से रोका जाता है उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है जबकि डान्स करनेवाले डान्स जो डान्स करते हैं वह भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं आज के ज़माने में पर हमारे गाँव में अभी भी रोक टोक रोक लगी हुई है लड़कियों को जाने नहीं देते है नाचनेवाली बोला जाता है गन्दी निगाहों से देखा जाता है और जबकि बाहर जाकर डान्स करने से लड़कियाँ बहुत अवॉर्ड जीतकर आ रही हैं और आगे बढ़ाया जा रहा है उनको लेकिन हमारे गाँव में अभी भी गन्दी निगाहों से ही देखा जाता है नाचनेवाली बोला जाता है और मैं मुझे भी डान्स पसन्द है लेकिन हमारे यहाँ भी घर से बाहर निकलना बाहर जाना भेजना पसन्द नहीं है बाहर जाओ तो घर में लड़ाई होती है बातें सुननी पड़ती हैं बाहर जाने नहीं देते हें डान्स नहीं करने देते हैं हमारे घर में भी पसन्द नहीं है अभी भी लोगों की सोच में बदलाव नहीं आया है जबकि आजकल की लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ चुकी हैं लेकिन हमारे गाँव में हमारे घरों में आज भी लड़कियों को घर में ही रखा जाता है न उनके शौक पूरे होने देते हैं और न बाहर जाने देते हैं न कभी डान्स सीखने दे सीखने देते हैं और न कहीं डान्स करने जाने देते हैं और बाहर जाओ जाने से भी रोक टोक लगाई जाती है जबकि आजकल डान्स करने में बहुत आगे बढ़ चुकी है लड़के भी और लड़कियाँ भी लेकिन हमारे गाँव के लोगों की सोच आज भी नहीं बदली है वही पुरानी सोच है और वही गन्दी गालियाँ देते हैं और नाचनेवाली बोला जाता है और आज भी नहीं निकलने देते हैं घर से बहुत रोक टोक है हमारे यहाँ नाचने नाचने के लिए आज भी नहीं जाने देते हैं सबको घर में रखा जाता है और जाने ही नहीं देते हैं बाहर